آج کے دنوں میں بچے لوڈو کھیلتے ہیں اور فری فائر کھیلتے ہیں پبجی کھیلتے ہیں ویسے ویسے اور بھی بہت سارے گیم ہیں جو بچے کھیلتے ہیں جیسے کہ کنچا کھیلتے ہیں جسے گلّی کھیلتے ہیں ڈنڈا کھیلتے ہیں بیٹ بال بھی کھیلتے ہیں اور بہت سارے کھیل ہیں ایسے جو بچے کھیلتے ہیں اور بچے کے لیے آدھا یا پھر ایک گھنٹہ کھیل بھی ضروری ہے جس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے تو بچوں کو کھیلنی چاہیے کھیل بھی بچوں کے لیے مفید ہے فائدے پہنچانے والی چیز ہے کھیلنی چاہیے لیکن کچھ بچے جو آج آج کے دور میں کھیل رہے ہیں فری فائر تو یہ فری فائر بھی کھیلتے ہیں لیکن فری فائر نہیں کھیلنی چاہیے پبجی بھی نہیں کھیلنی چاہیے کرکٹ ہو گیا گلی ڈنٹا ہو گیا یہ بچوں کو کھیلنی چاہیے اور کھیل بچوں کے لیے مفید ہے ہر بچے کے لیے کھیل مفید ہے اس سے دماغ فڑیش ہو جاتا ہے اسی لیے چوبیس گھنٹہ میں آدھا یا فر ایک گھنٹہ کھیل کھیلنی چاہیے ہر بچوں کو چاہیے کہ وہ آدھا ایک گھنٹہ کھیل کھیلے